आज का विषय है धर्म हमारा धर्म सबसे सर्वोपरि है हिन्दू धर्म सबसे श्रेष्ठ है हिन्दू धर्म हमारा बहुत सारे लोगों को मान्यता है कि हिन्दू धर्म हमारा सबसे अच्छा है और हमारे धर्म में सबसे ख़ासियत यह है कि लोग हिन्दू धर्म को अपनाना अच्छी तरह से चाहते हैं और दूसरे धर्म में हमको इन्टरेश्ट नहीं हैं लेकिन जैसे कि बौद्ध धर्म है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी की बताए हूए रास्तों पर लोगों को चलना सिखाया जाता है उसे की एक उपदेश के तौर पर लोगों को दिया जाता है कि आप अपने जीवन में यह चीज़ करिए ऐसे करिए तो लोग उपदेस के तौर पर एक तरह से ग्रहण करते हैं अपनी ज़िंदगी में हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है और मुस्लिम धर्म में हमारे कई मित्र भी हैं इसलिए कि उनके त्यौहार में त्यौहार में लोग व जाते हैं और खीर सेवई वग़ैरह सब बनता है तो लो मित्रता की वजह से लोग जाते हैं अपनाते भी हैं और हमारा धर्म सबसे अच्छा है हिन्दू धर्म सबसे बढ़िया हैं और ठीक ठाक रहता है सब धर्म हमारा एक नंबर का है हिन्दू धर्म हर हर महादेव हर हर महादेव